असांजे स्थानीय कलाकार जे लाइ जेके जा आहिनि फाउंडेशन जा कम कंदा आहिनि सामुहिक नेटवर्क ऐं संगठन जा बि कम हलंदा रहंदा आहिनि ऐं असां हिनन जे एग्ज़बीशन बि लॻाए करे हुन में पंहिंजे कलाकृतियुनि के ॾे ॾेखारे करे सं सम्झाए करे ऐं ॾिसंदा आहियूं हुननि जे हुननि जे थ्रू तंहिंखां पोइ नेटवर्क अॼुकल्ह जेको इंटरनेट ते नेटवर्क में सभु कलाकृति विझी करे हुन खे चङी तरह सभ ॾिसी करे हुन में बि वाधारो थो थिए ज़बरदस्त वाधारो थींदो आहे ऐं उन मां ऐं सभु ऐं मशहूरी बि थी थी वञे ऐं माण्हुनि जो सुञाणप बि थी थिए हिन सां समाज जा सामुहिक जेके फाउंडेशन थियनि था एग्जिबीशन लॻाइनि था हुन में लॻाइण सां सभिनी खे हिक ॿिए खे सुञाण में ऐं पंहिंजी कला ॾेखारण में बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं ॾाढो ऐं उन्हनि खे ॾाढो पसंद बि कंदा आहिनि ऐं हुन हिसाब सां इंटरनेट ते नेटवर्क ते ॾेखारे करे पैंजो बिज़निस बि वधाइन ता ऐं ॾाढो सुठो हुन में रिज़ल्ट बि उनमें मिले तो ऐं सब ॾाढा खुश ऐं सब खुशहाल बि रवन ता ऐं इयो गोर्मेंट जो कम ॾाढो सुठो आए जेके पैंजे लोकल कलाकारन के क कलाकृतियुन के हुन में पार्ट वठण में ॾाढी सहायता कंदा आइन